विडियो कॉनफरनसींग एप्स सेवा ही एक म्हत्वाची सेवा जावन आयज कालच्या जगान पडलेली हा

विडियो कॉनफरनसींग एप्स सामके फामाद जाले जेन्ना कॉवीड येयलें कॉविडाच्या टायमार सगळें लॉकडावन जाल्लेलें आस आसलेल्या कारणान एक प्रश्न पडलो की सगळ्यानीं एकामेकां कडेन संवाद कसो सादपाचो मोबायल फॉन आसले स्मार्टफॉन येयले स्पा स्मार्टफॉनान विवीध प्रकारचे एप्स एयलेले झूम मिटींग गुगल मीट ऑप्रा आनी ह्या एपाच्या दरमियान विडियो कॉनफरनसींग चालू जालें स्कुलाची तर सामकीच गोंदळ जाल्ली सु स्कुलाच्यान भुरग्यांक म्हत्वाचो प्रश्न पडलोलो की आमी आतां स्कुलान वचना जाल्यार आमचे शिक्षणाचें कितें विडियो कॉनफरनसींग एपान भुरग्यांक घरा बसल्या क्लासी एटेंड करपाक मेळ्ळ्यो झूम मिटींग आनी गुगल मिटिंगेन भुरग्यांक मोबायलाचेर कन्नेक्ट करून खुबश्या टिचरांनी क्लासीज घेतल्यो आनी ह्या दरमेयान दोन वर्सां अश्या माध्यमान ह्यो क्लासी चल्ल्यो आनी खुबश्या भुरग्यांचें शिक्षण हेतून कंप्लीट जालें आमचीय बीन तीच स्थिती आमी स्पॉर्टाचे फिल स्पोर्टस फिलडान आसल्यान आमकांय बीन घरा बसचें पडलें स्पॉर्टस एक्टिविटी समज करना ग्राउंडाचेर वचून जाल्यार शरिराचेर भरपूर पर परिणाम जाता आमी विडियो कॉनफरनसींग एप वापरून विवीध प्रकारच्यो कॉनफरनसीस घेतल्यो जेणे करून आमकां एकामेका कडेन संवाद करपाक मेळ्ळे की कशें प्रकारे आमी फिजिकल एकटिविटीज करपाच्यो आमी विडियोचेर घरा बसले फिजिकल एकटिविटीज डॅमोस्ट्रेट करताले आनी जेणे करून भुरग्यांक त्यो तेंचे घरा कडेन बसून एक्टिविटीज करपाक लायताले भुरग्यांक हेचो भयंकर फायदो जालो की तेंकां घरा बसले हे एक्टिविटी करपाक मेळ्ळ्यो आनी आमकांय बीन हेजो फायदो जालो की आमकांय घरा बसल्या ट्रेवल करिनासतना घरा कडेन बसून येवन डॅमोनस्ट्रेट करून भुरग्यान कडेन पावोप जाताल्यो विडियो कॉनफरनसींग एप हें आजुनूय चालू आसा कित्याक तर आमी एका देशांतल्यान दुसऱ्या देशान हेजो वापर करपाक शकतात आमी घरा बसल्या दुसऱ्या देशाच्या विद्यार्थ्यां कडेन जावं कॉर्परेटा कडेन जावं टिचरीं कडेन संवाद सादूंक शकतात आनी एका एकामेकां कडेन उलयल्या सारके फॅस टू फॅस एकामेकांक पळोवन हें इनटरॅकशन करपाक मेळटा विडियो कॉनफरनसींग एपांतल्यान खूब शें बोंडींग वाडलेलें आसा विंगड विंगड देशातलें विंगड विंगड राज्यातलें लोक ह्या माध्यमांतल्यान आमकां पोवपाक मेळटात आनी तेंचे कडेन आमकां संवाद सादपाक मेळटा सो ही एक बरी गोश्ट जावन आसा पूण हितून फक्त एक फिजिकल प्रेजन्स आमकां फील करपाक मेळना कित्याक तर आमी फकत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमान एकामेका कडेन उलोवपाक शकतात एका मेकाक पोवंक शकतात पूण फिजिकल जर प्रेजन्स आहा जे जेणे करून आमकां हें पळोवपाक मेळना थँक्यू